असांजे आसि पासि में ॾाढा ई ए टी एम आहिनि आसिरे छह सत त हूंदा ई छो जो अॼुकल्ह सभई ऑनलाइन पैसा भरींदा आहिनि ऐं ऑनलाइन पैसा ई वठंदा आहिनि छो जो रोकड़ पैसा रखणु करे चोरीअ जो भउ थिए थो तंहिं करे ओनलाइन पैसा चुकण सां उहो भउ न थो थिए मां बि ऑनलाइन पैसा भाॼियूं वठण ते किराणे जो सामानु वठणु कपिड़ा लटा वठण ते फ्रूट वठण ते ऑनलाइन च ई पेमेंट कंदी आहियां मां हाणे रोकड़ ॾोकड़ रखणु बंदि करे छॾिया अथमि इन करे जॾहिं बि मां बज़ार में मोबाइल खणी वञणु भुलिजी वञां त मूंखे ॾाढी पैसनि जी कमी ई ज़रूरु महिसूसु थींदी आहे पर थोरा घणा पैसा मां पाण वटि पर्स में रखंदी आहियां छो जो केॾीमहिल मोबाइल घरु हुजे त उन मां चुकाए सघां न त त मां ऑनलाइन च मोबाइल ऑनलाइन मोबाइल मां पेमेंट कंदी आहियां वर्तमान समय में बैंकिंग जी जेकी ग्राहकनि लाइ शेवा आहिनि उहो ॾींहों ॾींहों सुठी थींदी रहंदी आहे छो जो सभई बैंकूं पंहिंजे नाले लाइ ऐं पंहिंजो कमु ॾेखारण लाइ सुठियूं सुठियूं शेवाऊं ग्राहकनि खे ॾींदियूं आहिनि